मानसून को बदलने इसलिए हवा पानी को सोये समय आदमी लोग का तबीयत खराब हो सकता है मानसून बदलता रहता है तो हमेशा हवा पानी नहीं होने के कारण बारिश नहीं होती है तो धान उन लोगों को नमी होने के कारण खेती सही नहीं हो पाती बड़ा सूखा सर्दी चक्रवात और अधिक आता है उस टाइम अधिकतर आने के कारण हवा हवा आने के कारण सब फसल गिर जाती है सारी फसल बेकार हो जाती है चक्रवात अधिकतर आता रहता है चक्रवात अधिक आने के कारण चक्रवात गोंद पूरा घूमाते रहता है और बारिश होती है तो किसानों को अधिक फायदा होता है नहीं होती है बारिश तो सारी फसल बेकार हो जाती है और उसपे अनेक प्राप अनेक प्रकार का प्रभाव पड़ता है इस टाइम बारिश हो रही है बहुत प्रभाव पड़ रहा है बस सूखा होने के कारण अगर बारिश नहीं होता है सारी फसल बेकार हो जाती है बारिश हो जाती है सूखा नही पड़ता है सर्दी में अधिकतर बारिश नहीं होती है इसलिए फसल अच्छी होती है और चक चक्रवात अधिक गर्मियों के समय में आता है चक्रवात पूरा घुमाते हुए ले जाता है